آج بھی شہری اور دیہی اسکولوں کے درمیان فرق ہے اور کافی فرق ہے اگر ہم ایک طرف بات کریں شہری اسکولوں کی تو وہاں پر اعلیٰ تعلیم مہیّا کرائی جا رہی ہے اعلیٰ طرح کے ٹولس ایکوپمنٹس پلے گراؤنڈس اور بہت سارے دیگر کمپٹیشنس منعقد کیے جاتے ہیں جن سے بچوں کے اندر جو ہُنر ہے وہ بڑھتا چلا جائے اور بہت سارے الگ الگ طرح کے لوگ جو اچھے اچھے پوزیشنز پر ہیں وہ اُن اسکولوں کا مطالعہ کرتے ہیں آتے ہیں اور بچوں سے انٹریکشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو چیزیں سمجھ آتی ہے ایک راستہ مہیّا ہوتا ہے کہ اُنہیں آگے اپنے فیوچر کے لیے اپنے کامیاب زندگی کے لیے کیا چیزیں کرنی ہیں تو میں یہ دیہی اسکولوں کی اگر ہم بات کی جائے تو وہاں پر ابھی یہ چیزیں مہیّا نہیں ہیں چھوٹے اسکولس ہیں ایکوپمنٹس بھی زیادہ نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے پلے گراؤنڈس ہیں کہیں وہ پلے گراؤنڈز بھی بس نام کے ہیں وہ لوگ نہیں وہاں موجود پہنچ پاتے ہیں اور موجود ہو پاتے ہیں جو اُن بچوں کو بتائیں کہ آگے اُن کو اپنی کامیابی کے لیے کس طرح کی چیزوں کو کرنا چاہیے وہاں پر ایکسٹرا کریکولر ایکٹوٹیز بالکل نہیں ہو پاتی ہیں جن سے اُن کے اندر ہُنر نہیں آ پاتا ہے جس میں وہ کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن سے محروم رہ جاتے ہیں تو کہیں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اِن دونوں اسکولوں کو میں فرق کرتی ہیں کہ اِنہیں کہیں کہیں شہری اسکولوں میں بہت سارے چیزیں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں اور دیہی اسکولوں میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں سکھانے کی ضرورت ہے